अहाँके हमराके भोजन पसन्द छियै चावल दालि सब्जी चोखा ऐसने पसन्द छियै आओर दूध खीर ऐसने पसन्द छियै अऽ हमराके तऽ जादातर मीट मछली पसन्द नहि छियै ज्यादा तऽ सादा पऽ खाना पसन्द छियै हमराके हाँ हमर पापा भी सादा खाना ही पसन्द करै छियै दूध रोटी सब्जी